हून में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी आं अपने बिग्गेस्ट स्ट्रेंथ ते अपनी बिग्गेस्ट वीकनेस दे बारे च जेह्ड़ी मेरी बिग्गेस्ट स्ट्रेंथ ऐ ओह् ऐ मेरा हार्ड वर्क मेरा सेल्फ कांफीडेंस मेरा आत्मविश्वास मेरे घरा आह्ले जेह्ड़े मिगी स्पोर्ट करदे रौहेंदे मेरी मेरे दोस्त जेह्ड़े मिगी स्पोर्ट करदे हर गल्ल च एह् ऐ मेरी बिग्गेस्ट स्ट्रेंथ मिगी अपने उप्पर पूरा भरोसा ऐ कि मिगी पता ऐ कि जेह्ड़ा कम्म में करना ओह् में करियै ही छड्डना ओह् उसी में अद्धा अधूरा नी छड्डना ते में अपने कम्म लेई बड़ी मेहनती आं मिगी पता में अपने कम्म आस्तै दिन रात इक्क करी लैन्नी आं के जेह्ड़ा कम्म में करना उसी करियै ही पूरा छड्डना एह्दा इयां नी ऐ कि में उसी करगी ते बिच्च बिच्च आलस करी लैगी कि नेई हून नी मेरे कोला होआ दा छड्ड इसी कल्ल करगे परसों करगे इदा इयां नी ऐ में जेह्ड़ा कम्म मिगी पता की एह् करना ऐ में उसी करियै ही पूरा छड्डनी आं चाहे ओह् फ्ही मिगी राती सौना ना सौना जागना जागना पौग पूरी रात ते में जागियै उसी कम्म गी पूरा करनी आं ते जे मेरी जे मेरी ऐ बिग्गेस्ट वीकनेस ते ओह् ऐ मिगी निक्की निक्की गल्लां बड़ियां चुभदियां जियां कोई मिगी आक्खी लैग कि एह् नी करी सकदी मीं आक्खनी आं तुस ओ जे तुस जे तुह मेरे आस्तै आक्खा दे कि में नेई करी सकनी आं में हर किश करी सकनी आं जेह्ड़ा मिगी जानदा नी ओह् मिगी जज कि'यां करी सकदा ते मेरी एह् ऐ बिग्गेस्ट वीकनेस ते मेरी बिग्गेस्ट वीकनेस होर बी बड़ियां जि'यां दिक्खी लैओ मीं न्हेरे चा डर लगदा में न्हेरे च नेईं रेही सकदी मिगी डर लगदा मीं भूतां प्रेतां तूं डर लगदा जियां अहें पता कि ओह् सब नेईं होंदा होंदा नेईं होंदा ओह् नी अहें पता पर एह् ऐ कि मैनू मिगी ओह्दे तूं डर लगदा ते होर होई गेआ कि मेरी बिग्गेस्ट वीकनेस की लोग मिगी जज करगे ते में अपने धुन बिच्च अपनी जिंदगी जीना चाह्न्नीं आं पर किश किश लोग होंदे ओह् जज करदे कि केह् पाए दा केह् पाए दा कियां रवै दी एह् मेरी वीकनेस कि कोई मिगी जज ना करे ते कन्नै मेरी बिग्गेस्ट स्ट्रेंथ